आंनि देरसिन जाफुंसारनायानो जाबाय हिनजाव मोननानै आंहा गथ' सासे मोनबाय आं बेखौनो जोबोर खुसि मोनो आरो फुरथि मोनो रंजाखांनाय मोनो जोनोम जानायजों लोगोसे हाबा जानायजों लोगोसे संसार जानायाव आं फिसा हौवा मोननानै जोबोर हामजानाय मोनदों आरो फिसाज्लाखौ आङो गोजौ थाखोसिम सोलोंथाय होनानै आङो फिसाज्लाखौ जाफुंसार होगोन बेनि आंनि देरसिन थांखि